मुं दोननाय ओंखाम दौनाय जोनोम सान फालिनाय आजिखालि जोनोम सानखौ बयबो कमनसै गोदान जुगाव बयबो फालिसै जोनोम साना गोदोनि समावलाय जोनोम सानखौ बारा बेबायदि फालियामोन दाना जोनोम सोनखौ फुरा फालिसै आरो दै सारनायखौबो फालिनाय जायो